हाँ मुझे पेड़ पौधे लगाने का और उनकी देखभाल करने का बहुत शौक़ है बहुत मेरी रुचि है पेड़ पौधों में मैं अलग अलग तरह के पौधे अपने घर में गमलों में लगाते रहता हूँ और उनकी अच्छी तरह से देखभाल भी करता हूँ जब मुझे घर से बाहर जाना पड़ता है तब मैं उन पौधों को ऐसी जगह पर रख कर जाता हूँ जहाँ पर धूप मात्र कुछ घण्टों के लिए आती हो ताकि उनमें नमी अधिक समय तक बनी रहे और मैं घर से निकलने से पहले उनमें अच्छी तरह से पानी डाल दूँगा ताकि नमी उनमें बनी रहे और पेड़ों में पेड़ों को ऐसी जगह पर रखूँगा जहाँ पर उन्हे पर्याप्त मात्रा में हवा भी मिलती रहे और उसके लिए एक और अच्छा उपाय मैं यह भी कर सकता हूँ कि मैं जब घर से निकलूँ तो गमले के ऊपर एक पुरानी बोतल में ढक्कन और नीचे साइड पर थोड़ा छेद करके उसमें पानी रख दूँ तो वह थोड़ा थोड़ा उसमें गिरते रहेगा जिससे कि उसे पानी मिलता रहेगा और यदि मैं एक वैसे तो एक सप्ताह तक पेड़ इतने पानी में जीवित रह सकते लेकिन अगर मुझे एक सप्ताह से ज़्यादा के लिए बाहर जाना पड़ा तो मैं अपने घर के सदस्य से या फिर जो मेरे पड़ोस में रहते हैं उनसे बोल कर जाऊँगा कि देख लेना अगर सूख जाऍं तो इनमें थोड़ा पा सूखने से पहले थोड़ा पानी डाल देना इनमें